अॼु मीडिया में जाम विज्ञापन था अचनि एडवर्टाइजमेंट वग़ैरह भाई शयूं हलनि जिनि खे उन्हनि खे हलाइण जे लाइ सुठे में सुठनि स्टार्स खे इननि खे उन्हनि खे ॻोल्हे करे कराइनि था जीअं हुनजी हुन में सेल थिए वग़ैरह और उन्हनि शयुनि में हेॾो आहे कोन दम उहो असांजे उहा यानी एतिरो फ़ाइदे वारी कोननि भाई उन्हनि खे पंहिंजे कमाइण जे लाइ पंहिंजो खपे धंधो खपे बिजनेस खपे उन्हनि खे चार्जिस मिलनि थियूं सुठियूं वॾियूं वॾियूं हिन करे हू उन्हनि खे कमु करिणा उहो कनि था पर उन्हनि शयुनि खे असांखे सोचे वीचारे करे असांखे उहा शइ वठिणी आहे हिते का असांजे कम जी हुजे ऐं उहा व्यवहार सां वाजिबी अघ में मिलंदी हुजे ऐं असांजे कम जी हुजे त ही असां हू वठूं बाक़ी त विज्ञापन जे लाइ त उन्हनि वटि जाम पियो आहे मटरियल सो इनकरे इहो सभु सोचे वीचारे कमु करण जी ज़रूरत आहे ॿियों पंहिंजो हिन खां सवाइ मीडिया ते ॾियो को ॾियू ॾिसूं वेठा अॼु हिन एडवर्टाइजमेंट अॼु हिन शइ जी असर लॻी पेई आहे